हॅलो टिचर हा टिचर हांव मेघा उलयतां हय टिचर आतां हालींच आमचो धाव्वेचो निकाल जाहीर जाला आनी हांव णव्वद टक्क्यांनी पास जाला आतां फुडें कितें चूज करप खंयचें स्ट्रिमीन वचप तें कळना माच्चें तुमी सांगू शकता

पूण अशें म्हाका ओके म्हण्जें म्हाका आतां अशें डान्सान खूब आवड आसा सो हांव डान्सान फुडें कितें करूं शकतां

आनी समज जर टिचर बी जावूंक जाय जाल्यार यें जालें आतां ल्हान भुरग्यांचें आनी जर म्हाका व्हडल्या भुरग्यां म्हणजे कॉलेजीन बी शिकोवंक जाय जाल्यार कशें फुडें कितें करचें पडलें

आनी तशें य गोंयान तशें एम ए बी करता तसली कॉलेज किंवा कितें आसा ओके आं आनी थंय कोंकणी बी मेळटा थंय सबजक्ट चूज करपाक आं ओके टिचय सांगल्या बद्दल थॅंक्यू